हाय मैडम मुझे है ना कार लोन चहिए था मुझे कार खरीदनी है आपके पास कौन कौन सी है जो अच्छी हो वो बताओ मुझे और कितने हाँ आई ट्वेन्टी के बारे में बताओ या मारुती सुजुकी के बारे में बताओ अच्छा तो ये लोन कब तक पास हो जायेगा मेरे क्या क्या चाहिए अच्छा ठीक है और

हाँ वो मैं करुँगी आप जितना बताओगे उतना

दो तीन लाख तक मैं डाउन पेमेंट कर दूंगी बाकि फिर जो किश्तों में होगा वो आप मुझे बताना कितनी किश्त क्या है दो लाख

क्या किश्त होगी इसकी हाँ प्राइवेट जॉब है मेरे मेरा छः हजार सैलरी है हाँ निका आप बताओ दस हजार तक मैं किश्त निकाल सकती हूँ ठीक है ठीक है कितनी किश्त होगी दस हजार कम से कम मैं किश्त भरवा सकती हूँ

और ठीक है धन्यवाद मैम